یس میم اوکے میم آپ کو کون سی بکس چاہئیں ہاں ہاں میم ہاں میم ہمارے پاس ساری بکس اویلیبل ہیں لیکن اردو میں کچھ بکس کا ابھی اسٹاک ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ بتائیے آپ کو کون کون سی بکس چاہئیں اوکے میم نو میم ابھی تو آپ کو یہ بکس نہیں ملیں گی پر اس کا اسٹاک ابھی ہمارے پاس کچھ ون منتھ میں آنے والا ہے تو اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے بعد دے سکتے ہیں ہاں میم ہاں مل جائیں گی گجراتی کی کس کے لیے بچوں کے لیے چاہئیں دس بک ہاں میم ہاں ہاں میم مل جائیں گی آپ کو اور کچھ آپ کو میم وہ ڈیسائڈ کرے گا کہ مطلب آپ کو کس ٹائپ کی بکس چاہئیں اور کون سی پبلیشر میں چاہیے یس میم میم یہ ون منتھ میں اویلیبل ہو جائیں گی آپ کو ایک مہینے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نو میم اس سے پہلے نہیں آ سکتی اچھا آپ کو جلدی چاہیے یہ تو میم ایک بار بات کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ جلدی آ پائیں اوکے

ہاں میم ہم ان کی ہوم ڈلیوری بھی کرتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو ہم ڈلیور کر سکتے ہیں اردو کی بکس نا آپ دو ہفتے بعد بات کیجیے گا اس کے بارے میں اوکے اوکے اوکے میم اوکے